اتر پردیش کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے یہاں پر بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنارس ہندو وشواودیالیہ وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ بہت سارے آن لائن پلیٹفارم بھی ہیں جو اتر پردیش میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس طرح اتر پردیش تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہندوستان بہت ساری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہا ہے